मूंखे क्रिकेट कुॾणु जामु पसंदि आहे मां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु रोज़ु क्रिकेट कुॾंदो आहियां छो त हो मुंहिंजी मनपसंदि गेम आहे मूंखे क्रिकेट में जामु सुठी बैटिंग लॻंदी आहे मां हिकु बैट्समैन आहियां ऐं मां पंहिंजे दोस्तनि सां जॾहिं कुॾणु वेंदो आहियां त मां पहिरीं बैटिंग कंदो आहियां ऐं हुननि खां बॉलिंग कराईंदो आहियां क्रिकेट में यारनि प्लेयर जी हिकु टीम हूंदी आहे हीअं ॿ टीम कुॾंदी आहे जो टीम खटंदी आहे उन खे ट्रॉफी मिलंदी आहे क्रिकेट में मूंखे जामु सुठो लॻंदो आहे छो त मां हिकु बैट्समैन ऐं कीपर आहियां क्रिकेट में बैटिंग करण खां पोइ जॾहिं असांजी टीम फिलडिंग कंदी आहे त मां उन में विकेट कीपिंग कंदो आहियां जो त विकेट या पुठिया बीह करे बॉल पकड़नि जो कमु हूंदो आहे मूंखे हो झाडो सुठो लॻंदो आहे छो त बॉल पकड़ी असांखे स्टम्प ते मारिणो पवंदो आहे ऐं असांखे हुन में विकेट मिलंदो आहे ऐं हो करे मूंखे जामु ख़ुशी मिलंदी आहे इन करे मुंहिंजी मनपसंदि खेल आहे क्रिकेट